असांजे खेत्र में आदिवासी कला में कढ़ाई मिट्टीअ जा बासण ऐं मांडला चित्रकारी फर्शु ते रंगोलियूं भितिनि ते कलाकारी नकाशियूं आदि इलाही फेमस आहिनि जो घर घर में माण्हुनि खे ॾिसण लाइ मिलंदियूं